मधुबनी जिलामे बहुत सारा परिवहनके श्रोत उपलब्ध छै जेना रिक्शा ऑटो बस ट्रेन ईरिक्शा ई सभ अबै जाय लेल लोक कऽ लेल बहुत रास सुविधा होइ अछि आओर सभ सुलभसँ आओर सभ लोक सुलभतासँ एक जगहसँ दोसर जगह जाइत छथि दोसर जगह जाइ छथि अगर एगो उदहारणके तौर पर हम बताबी तऽ हमहुँ सुलभतासँ परिवहन परिवहनसँ कॉलेज जाइ छी आओर फेर कॉलेजसँ घर आबै छी एहिमे खा कऽ कऽ लड़की सभकेँ लेल बहुत सुविधा उपलब्ध भऽ गेल अछि आ सुरक्षा से सेहो कम चिन्ता रहै अछि और अहिना पहिलेके जमानामे औरत एखुनका जमानामे बहुत अन्तर देखल जाइया जे लड़की सभ कऽ पढ़ैमे बहुत दिक्कत होइ छलै ओ सभ अखन शिक्षा ग्रहण करै छथि चुँकि एखनके परिवेशमे समय बदललासँ महिला शशक्तिकरणसँ सेहो जोर भेटल अछि